आब तऽ विज्ञापनके युग छै जकर कि बे लोकसब जे बेचै लए आबै छै कोनो बिक्री बिक्रेता जे होइ छै से बेचय लए आबै छै तकर से ओ जे मैथलीमे कनी बाजै छै लोक बेसी पहुँच करै छै बेसी पहुँचै छै लय लए ओकर मतलब मैथिली भाषा के प्रयोग सॅं इएह आइकाल्हि हमर सबके विज्ञापनके पर युग छै